कृष्ना नगर लालबाग़ नजरबाग़ गोलागंज चारबाग़ केसरबाग़ अमीनाबाद मौलवीगंज मवैया रक़ाब गंज जानकीपुरम मुंशीपुलिया निशादगंज जवाहर नगर अलीगंज राजईपुरम अमौसी हज़रतगंज चौक लाल बाग़ आलमबाग़ गोमती नगर इंद्रानगर मवैया तकरोई